अ आङो आउट अफ आसामनिफ्राय कल खालामदोंमोन अ माने आङो ओइ नोंसिनि एरियायाव नारें खमला फाननाय बायनायफोराव जेनेबा माबायदि दाम दरफोरा माबायदि सोलिगासिनो दङ बिनि सोमोन्दै सोंहरनो हरनाय जादोंमोन आरो ओम माने औ नोंसिनि एरियानिफ्राय बेबायदि नारेंखमला लायनानै बायना लाबोनानै जेन'बा जोंनियाव फानफैनाय बेबायदि बेफार खालामनायनि सोमोन्दै नोंनाव सोंहरनो नागिरदोंमोन आरो जेन'बा दामफोरा माबायदि

अ पास्स' सयस'ना मा होन्दो अ होमब्ला पास्स' सयस'ब्लाथ' एसे दामआनो दामआ गोसायानो ओमफ्राय जेन'बा नोंसोरनि जायगायाव बेबायदि बिफां दंखायो ना बेलेगनिफ्राय लाबोना फानफैयो अ होमब्लाथ' आङो नोंसिनि जायगायावनो थांनानै लायोब्ला आङो फनसेयाव पास्स'ना मा होन्दोंमोन नोंसोरना अ होमब्ला आं जुदि थाङोब्ला आङो पास्स' हरोब्ला मोजां जागौमोन आरो अ आंथ' बुरजायानो लाबोगौमोन ओमफ्राय आङो नेक्स्ट सान्डेआव थांगौमोन आरो दा नोंसोरनि नोंसोरनि बाजारासो माब्ला माब्ला जायोमोनथाय अ होमब्ला आङो नेक्स्ट सान्डेआव थांब्लाथाय मोनबोगोन ना अ होमब्ला आङो सान्डेयावनो थांनानै लायना फैनोसै अ थांनाय जायोब्ला आं नोंखौ कल खालामगोन दे अ दे होमब्ला थेंक इउ